नॉर्मल जीवन में हम देखते है बीमा का बहुत ही महत्व है वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें बीमा का बहुत लाभ बताया है और होता ही है हाल ही मैं जीवन का कुछ आधार नहीं होता है ना ही कुछ ऐसा देखा जाता है या सोचा जा सकता है कि क्या होगा परंतु एक ऐसे छोटे से परिवार हो या बड़ा परिवार हो जिसको सहायता वग़ैरा व्यक्ति के डेथ के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ऐसे में जीवन बीमा एक बहुत ही सही और उपयोगी माना गया है हाल ही में मैंने अपना बीमा पचास रूपये दिन यानी पंद्रह सौ रूपये महीना के हिसाब से करवाया जो कि मुझे पच बीस साल बाद दस लाख सैंतीस हज़ार रूपये मिलेगा और इसमें मेरा स्वास्थ अगर ख़राब होता है या एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ अदर चीज़ें होती है तो उसमें भी बीमा के तहत डॉक्टरों को या फिर जो भी पैसा लग रहा है वह बीमा ही के थ्रू ही पैड होगा न कि उसमें से कुछ कटेगा ऐसे में मैंने मेरे परिवार का भी बीमा करवाया है जिसमें चार सदस्य है चारों का पचास रूपये दिन के हिसाब से मैंने बीमा करवाया है और यह पच्चीस साल का होता है जिसमें कुछ दस साल के बाद में तीस हज़ार रूपये रिटर्न आता है और उसके बाद फिर जमा होता है एमौन्त ऐसे में बीमा से लाभ भी होता है और जीवन का थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है कि अगर कुछ हो गया या कुछ बाय द वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जो होती है आए जीवन में एक्सडेंट देखते आ रहें है कई ऐसे लोग है जो एक्सडेंट में मर जाते है या फिर एक क्षण ऐसा होता है कि पैसा इतना लगता है कि उसका बचाव नहीं हो पाता पर बीमा करवाने से इन चीज़ों का भय ख़त्म हो जाता है और हाल ही में ऐसा बहुत सारे केस देखे जाते हैं जो लोग नॉर्मली बीमा को ऐसा मज़ाक मानते है परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए बीमा होना ही चाहिए और बीमा करवाते करवाना चाहिए परंतु कुछ लोग नहीं करवाते है जिससे उन्हें हानि होने पर कोई लाभ नहीं मिल पाता